गोंयांत सनबर्न हो भारतांतल्यो गोंयांत वाजपी वर्सुकी इलेक्ट्रोनीक डांस म्युजीक इ डी एम म्होत्सव आशिया खंडांतलो हो एक व्हडलो संगीत म्होत्सव संवसारीक पांवड्यार हजारांनी संगीत मोगी लोकांक आकर्शीत करता तीन दिसांचो उत्सव सादारणपणान डिसेंबरांत जाता जायत्यो माच्यो इ डी एम ट्रान्स हावस टॅक्नो हिपहॉप अशें वेगवेगळे प्रकार आसतात आंतरराष्ट्रीय कलाकार आदल्या काळाक करम भितर चेनस्मोकर्स माशमेलो आ मार्टीन गॅरिक्स डेवीड ग्वेटा हांचो आसपाव जाता भारती भारतीय प्रतिभा थळावे टिचे आनी निमोर्ते दाखोवप जशें कार्निवालूय आमच्या गोंयांत हो एक डांस हो एक संगीत आनी नाच कार्यावळी जेवणाचें स्टॉल आसतात कार्निवालाचे केंद्र पणजीम आसलें तरी म्हापसा मारगांव वास्को द गामा ह्या हेर शारांनी उत्सव मनयतात कर्निवालाच्यो कांय खाशेल्यो गजाली अशें आसता परट पॅरेडे आनी फ्लोट रस्त्याचेर हालपी खूब सजयिल्ले कार्निवाल फ्लोट ताचे वांगडा नाचपी दादले बायलो उजवाड्याच्या वेश पुरोत आसतात द स्टॉल गोंयचे संस्कृतायेचें प्रतिनिधी करपी लोक नाटय संगीतकार आपली वाक वाजोवपी आनी वेगवेगळे जेवणाचें स्टॉल रासा मोमो चार दीस राज्याचेर राज्य करपाक विचून काडिल्ल्यो नाम मंत्र फु फुडारी खा पी आनी मजा कर म्हळ्यार खा पियो आनी मजा असो सुदीश जिवन नाचपी दादले बायलांच्या पंगडाचे फुडारपण करतलो